हैलो हँ हम झारखंडसँ बोलैत छी हँ तऽ हमरा एगो बीमारी हो गेल रहलक हँ टायफाइड तऽ हम सीतामढ़ीके बारेमे बहुत सुनले रहली हँ वहाँके बारेमे कोनो अच्छा डॉक्टर हेबय तऽ राय दू तऽ ओहिमे ओहिमे हम सुनने रहली हए कि एगो स्वास्थ्य विभाग जे मेन हबय ओ ओ बात ठीक ठाकसँ इलाज हो जाइत छै वहाँके डॉक्टरसभके की अथी हइ इलाज अच्छासँ हो जाइत छै अहाँ अहाँ वहाँपर करबयने छियै अच्छा तऽ वहाँपर सभकिछु मिल जाइत छै दबाइ उबाइसभ अच्छासँ आओर आओरो अच्छा आओर वहाँपर कोनो आओर अच्छा डॉक्टर हइ वहाँपर हेल्पर उल्परमे जे सहायता करय सभके ओ वहाँपर कहियो अहाँ गेल छियै इलाज कराबयके लेल ओ तऽ आओरो आओरो की की सुविधा हइ बताउ ने तऽ केना होतै हमरा जरूरी पड़त तऽ फेर बड़ा दिक्कत हो जायत तऽ आजू बाजूमे कोनो व्यवस्था हो जाइत छै ऑटोके सिवा आओरो किछो ना मिलैत छै जाहिसँ जल्दी पहुँच जाय तऽ ऑटो ऑटो रोगीके लेल सही नहि ने होइत छै तऽ आओरो कोनो अच्छा गाड़ी उड़ी मिल जेतै एम्बुलेंस रहैत छै तऽ ठीक रहैत छै ठीक हइ तऽ आबैत छी